हेल्ल' आंनो केक नांगौमोनहाय सेरसेयाव बेसेबां लागोनथाय माने केकखौ एसे चक्लेटनि बानायनानै ओमफ्राय फुल गलाब फुल बानायनानै हरदो नामा एसे मोजां बानायनानै गोथावनो बानायनांगोन साइस खालामनानै बानायनांगोन ओमफ्राय माबा उन्दैनि फिसौजोनि बारेडेनिसो नालाय ओमफ्राय बिदिनो नाम थाम लिरनानै हरनो हागोन ना औ आङो बे खिन्थाबानो दसे लिरबोबानो जागोन ना ओमफ्राय समफोर नांगोन केकखौ आं मोनगोन मोना साननानै माने सोरबा सोरबा बानाय होनाय मेल्ला थायो नालाय ओंखायनो आङो गोबावनिफ्राय खबर हरखानाय जाबाय आरो ओमफ्राय समफोर बानायनानै हरथारनांगोन ओमफ्राय एसे औ औ मोजां बानायदो गोथाव जानाय बानायदो बयबो इन्टारेस्ट मोननायनि एसे साइस खालामदो आरो हाग्रा उन्दैया जे फुर्ति मोननायनि आरो केक हानायनि

मोजां जाबासो माबागोन

ओमफ्राय मोजां बानायनानै हरथारदो औ औ औ औ औ दे दे बे जाय मोजां बानायो जायनाव मोजां मोनो बेफोरखौसो नागिरखायो नालाय केकफोरखौ ओंखायनो आंहाबो माबानायखाय मोजांखाय खबर हरखाबाय आरो दे होमबा दोनथनोसै दे होमबा दे औ दे